भारत आज़ादी लाइ केतिरनि ई देश भक्तनि पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾिनी उन में हिकिड़ो वॾा महात्मा गांधी हुआ लाला लाजपत राय हुओ हेमू कालाणी हुओ शहीद अमर भगत सिंग हुओ ऐं वीरसावरकर हुओ उन खां पोइ इंदिरा गांधी हुई अहिड़ा त केतिरा ई हुआ जे पंहिंजे देश लाइ आहुती ॾिनी ऐं उन खां पोइ भारत आज़ाद थियो उणिवीह सौ सतेतालीह में जिन पंहिंजी जानि जा क़ुर्बान करे देश खे आज़ादी वठी सरदार बल्लभ भाई पटेल हुओ जै बि भारत ए देश ला हर कैं राज्य खे गॾे करे दार जेके करे सभिनी सां गॾु कई ऐं भारत हिकु जोड़ थी वियो न त कटके कटके थी वञे आ भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमत करे हैदराबाद जे नवाब खे चई पयू कोन वञू हैदराबाद हिन करे हैदराबाद बि भारत में आहे अॼ ताईं ईअं करे केतिरा ई नेताऊं जेके देश भक्ति में पंहिंजी जानि क़ुर्बानु थियो पोइ भारत ते आज़ादी जो झूनो